हाँ हलो जी मैं बेगूसराय आई हूँ मुझे कुछ अभी मुझे रुकना था और मुझे कुछ लोकल घूमने के लिए मैं आई हूँ बाहर से तो कुछ आप बता सकते हो इसके बारे में जी बताइए जी बताइए जी उतना तो मैं नहीं घूमी हूँ जी हाँ बिल जी जी और हाँ जी जी जी

अच्छा जी मैं पूछ रही थी तो फिर हाँ कि मैं ना जी मैंने सुनी थी मतलब आवा झील के बारे में और फिर न्यू अभी पुल भी बन रहा है ना और फिर एक ना नौलखा मंदिर के बारे में सुनी थी पर मैं उधर जाना चाहती थी कैसे जा सकती हूँ कुछ रुकने का और ठहरने का कोई जगह बता दीजिए ना जो मतलब अच्छा हो जी नौलखा मंदिर मैं सुनी थी मैं उधर जाना चाहती हूँ मैं देखना चाहती हूँ कि नौलखा मंदिर क्यों नाम रखा गया है जी

जी जी जी मुझे ना जैसे लोकल जैसे मैं बेगूसराय का लोकल कुछ खाना चाहती हूँ कुछ जो ऐसा देखना चाहती कुछ नहीं वेसा ड्रेसिंग है तो ऐसा मैं ड्रेस पहनना चाहती हूँ और फिर मैं यह सब बातें करना चाहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यह बेगूसराय का सुनी हूँ बहुत जी जी खुद जैसी हाँ जी कुछ खास खाने का बता सकते हैं जो बेगूसराय का है लोकल टेस्ट खाने का कुछ अलग हो जी बताइए हाँ जी कुछ हाँ हाँ जी जी

जी ओके ओके ओके धन्य